आंनि निगेटिभ एक्सपिरियेन्स आनो जाहैबाय टि सार्ट आं टि सार्ट खौ फ्लिपकार्ट निफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरो बेनि दामाबो थाम रोजा लादोंमोन बेयो सफैनायाव गासै वान विक सो सम लादोंमोन बिदिनो जेब्लानोखि सफैयो आरो आंबो लायो लायनानै बिदिनो साननै सानथाम गानो बिदिनो साननै सानथाम मोजाङैनो गानजाबाय थादोंमोन नाथाय साननै सानथाम गानखांनायनि उनाव सुयो बेखौ सुखांनायनि उनाव बेयो गाज्रि जाजोबो मोजां जायाखिसै सिया मोजां रोखोमनि नङामोन बेनिखायनो बेयो गाज्रि जालाङो आरो बेखौ फिन गानफिननो थाखाय गानजायासै गानजाफिनासै मानोना बेयो गाज्रि जाजोब्बाय खनसे सुनायनि उनावनो आंहा गोबां लस जाबाय दायो बेनि प्राइस आबो थाम रोजा लादोंमोन आं जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोनहाबो बे प्रडाक्ट नि सिखौ दाबाय मानोना नोंथांमोनहाबो गोबां लस जागोन फोथाय नाङा आंहा दा गोबां लस जाबाय बे प्रडाक्ट खौ बायनानै मानोना बेयो सानथामनि उनावनो गाज्रि जाबाय आरोबाव बेयो गानजाफिनासै बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों बे प्रडाक्ट खौ बायफ्लांनानै आंहा गोबां लस जाबाय फैसाया बेनिखायनो आं दा बे प्रडाक्ट खौ आरोबाव बायलिया